एक दिन हमर दोस्तके बर्थ डे रहए जेकि ओकरा हमरा केक आर आर्डर करने रहियै स्विगीसँ तऽ ओकरामे की भेल रहए केक आर पेक करलिऐ झोड़ा मे पिघलि गेल रहै मतलब खराप भए गेल रहए तऽ ओकरा चाहलियै कि चेंज करऽ खातिर फेर ओकरा बोललिऐ आ सम्पर्क करलिऐ ओकरासँ कि हमको चेंज करना है तऽ बोललै ठीक छै तब नाम गड़बड़ाए गेल छै तऽ ठीक छै चेन्ज भए जाइत छै बस